आमकां स्कुलान ग्रूप प्रोजेक्ट आसलो आनी एका ग्रुपान पांच जाणां आसली आनी ती पांचूय जाणां हेल्पफूल नासली ती फकत रिजल्टाक रावतालीं बट ती हेल्प करीनासलीं सो टॉपीक दिल्लो आमकां आनी त्या टॉपिकार पांच जाणांक अलोट केल्लीं आनी टिचरी टिचरीय जाणां आसली ती करनात कशी म्हणून सो मागीर हांवें कितें चितलें हांव तांकां हांव अलोट करतलो लायक तांची पाट तांकां दितोली आनी म्हजो प्रोब्लेम सोल्व करतलो म्हणून सो हांवें तांकां सगल्यांक इल्लें इल्लें पाट डिस्ट्रिब्यूट केले आनी मागीर ते पार्ट्स दिवन तांणी आपआपल्याचो प्रोजेक्ट कंम्प्लीट केलो ह्या परी आमी फूल प्रोजेक्ट कंम्प्लीट केलो